अ आब' नामा ओमफ्रायो नोंथ' मैगं गायोना आब' ए दासान्दि मा मा मैगं दं आब'नाव आट्चा आट्चा अ आंनो नांगौमोनलै बिराद बुरजा नांगौमोनथ' ओमफ्राय दामफ्रालाय बेसे बेसेथो थारुनफ्रालाय बेसेथो दामालाय केजियाव आट्चा औ थारुनखौबो बिदिनो सल्लिस केजिसो नांगौमोनलै सल्लिस केजिसो दङ दा ओमफ्राय दामफोरासो एसे खमायनो हाया बेसेनफोरा इसे बुरजा बायगोनथ' आङो थारुनल' नाङा जिंखाखौबो एसे नांगौमोन फ्राय अ खय थाखाबा फिक्स खय थाखाबा हरथारगोन खय थाखायाव हरथारगोन नोङो थ्रिस थाखानिफ्राय खमायनानै आट्चा थाइबा खमायनोसै ना औ दे बिदिबालाय आंनो माबा हो बहलफोरखौ बिस केजिसो सुदो ओमफ्राय थारुनखौ बिदिनो सल्लिस केजिसो सुदो ओमफ्राय जोगोनारफ्रालाय बेसेबांसो दङ अ अ आट्चा बे जोगोनारखौ केजि हिसाब हमा लासिनो हावै हरबाबो जासिगौमोन दांलै बेसेसो थांगोन जेनेबा बेसेसो लागोन नोंलाय हावैबा हाब फनसासथासो खालाबायदो ओमफ्राय गिदिर फिसाखौ नायनानै नोङो बेसेसो लाथावथाव बेखौ बुंहरदो अ दे बिदिब्ला आं लायनोसै दे गाबोन औ दे ज' दोनदो दे दे दे बिदिबा फ'नखौ दोनथ'नोसै दे अ